गोवा हमारे लिए सबसे बेहतरीन स्थान है मैं अक्सर सुना करता था कि गोवा जाने से वहाँ कि जो वातावरण हैं वहाँ जो फैला हुआ है अन्य देश के लोग आते हैं तो मेरे मन में भी इच्छा हुई मैं गोवा जाऊँ अब संयोग से एक कँपनी के माध्यम से हम पति पत्नी बाई ट्रेन गोवा गए और गोवा जो मैंने देखा चूँकि स्टेशन जँघई से हम लोग बैठे झांसी झांसी में गाड़ी को ट्रांसफर करना पड़ा तो वहाँ से फिर मुंबई होते हुए ये गोवा के लिए मैं गया जब गोवा गया तो वहाँ एक स्टेशन पड़ता है वागडोर उस स्टेशन पर उतरे तो बसें लगी हुई थी वी आई पी बसें थी चूँकि हम लोग हम लोगों संख्या जो जाने वाले गोवा जाने वाले संख्या चालीस थी तो हम लोग गए और वहाँ का वातावरण देखा जो बहुत ही सुंदर और मनोहर लगा वहाँ का कानून व्यवस्था से लेकर के हर चीज जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो बड़ा शोभा का केंद्र हैं और वहाँ का सब से बड़ा जो चीज है वो समुद्री समुद्र में जो चीज चलती है नावें एक एक नाव में जिनमें तीन तीन हजार चार चार हजार लोग होते हैं देख के उत्सुकता बढ़ती है और उन में हम लोगों ने बैठ करके सैर सपाटे किए एक हफ्ता से ज़्यादा हम लोग वहाँ रहे और वहाँ देखा कि एकदम बिल्कुल शांति जो हमारे विदेशी मेहमान आते रहे उसमें गंगा के किनारे वो गंगा तो है नहीं उस समुद्र का किनारा है लहरें आती हैं और लहर कितनी तेज आती हैं कि जहाँ हम बसे थे उसे कमरे तक चली आती थी तो वहाँ छोटे छोटे मछलियाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आ जाती थी लोग बीनते थे वो मैं देखते देखते देखते देखते ये बड़ा अच्छा लगा चूँकि एक बार स्टीमर में हम लोगों में बैठे और क्योंकि स्टीमर बहुत तेज चलता हैं वहाँ और उसको चलाया गया पानी में उतरकर के चूँकि ज़्यादा दूर तो नहीं गए हम लोग बहुत नजदीक रहे और नजदीकी में ही हम लोगों ने ये काम किया और गोवा हमारे लिए सबसे बेहतरीन स्थान लगता है पर्यटक से लेकर के अन्य देशों के लोग भी वहाँ रहते हैं जो वहाँ चोरी चमारी का कोई बात ही नहीं हैं कोई वहाँ अपराध बहुत कम होते हैं और अपराध की सँख्या वहाँ जीरो हैं हमने जहाँ तक देखा हैं चूँकि हम इतने दिन रहे और बड़ी शालीनता से भाव से वहाँ के लोग रहते हैं और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र वहाँ समुद्री किनारा जो लहरें उठती हुई लहरें खूबसूरत लगती हैं और वहाँ से हम लोगों ने जब वहाँ इसका लाभ ले रहे थे तो प्रतिदिन इसका पूरा पूरा लाभ हम सभी लोगों ने लिया बाई बस और पूरे गोवा में टहल करके फिर हम लोगों की जो सबसे बड़ी वो बात थी वो पूरा पूरी हुई जर्नी और हम लोग फिर वडनगर से वडनगर वो जो पढ़ता हैं वहाँ स्टेशन वहाँ से फिर बैठ करके अपने घर पे आए और ये बहुत अच्छा ये नजारा रहा हमारे लिए यह पर्यटक बहुत पर्यटन का केंद्र बहुत अच्छा रहा ये गोवा गोवा हमारे लिए दी बेस्ट ये जो देखने में लयाक है हम सब परिवार सहित और पूरे अपने मेजॉरिटी सहित जो चालीस की संख्या में थे गए और वहाँ खूब मजा लिया और मजा ले करके घूम टहल करके तब आ गए धन्यवाद